اتر پردیش میں بہت ایسے اہم تقریبیں یا تہواریں ہیں جنہیں ان کی تفریق اگر کیے جانے جاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ بہت سے تہوار مناتے ہیں اتر بہت سے تہوار مناتے ہیں اتر پردیش میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ ہندو اپنا تہوار مناتے ہیں مسلم اپنا تہوار مناتے ہیں اور بہت سے دیگر ایسی لوگ ہیں جو اپنا اپنا تہوار مناتے ہیں جیسے ہندو دیوالی کارتک پورنیما گنیش چتورتھی اور ایسے ہی دیگر تہوار ہیں جو مناتے ہیں ہندو اور مسلم لوگ اپنا تہوار مناتے ہیں جیسے کہ عید بقرعید محرم ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو اپنا اپنا تہوار بناتے ہیں اور ایسے ہی تہواریں جو منائی جاتے ہیں ہمارے اتر پردیش میں بہت سے تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں ایسے ہی مسلم اپنا تہوار مناتے ہیں اور ہندو اپنا تہوار مناتے ہیں اور ایسے ہی دیگر لوگ ہے جو اپنا اپنا الگ الگ تہوار مناتے ہیں